میرا پسندیدہ میگزین جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شائع ہوتی ہے وہ ہے تہذیب الاخلاق اِس لیے کہ تہذیب الاخلاق میں اُن ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو موجودہ حالات میں موجودہ دور میں چل رہا ہوتا ہے اِسی طریقے سے یہ تہذیب الاخلاق بہت پُرانی میگزین ہے اور اِس میں بڑے بڑے ادباء اور صفحاء جڑے ہوئے ہیں اور اگر اخبار کی بات کریں تو اخبار میں دا ہندو اور انڈین ایکسپریس یہ نیشنل انڈین نیشنل کے طور پر یوز ہوتا ہے اور جو بہت ہی اچھے اخبار میں شمار ہوتا ہے اِس لیے کہ دا ہندو میں تقریباً ساری چیزوں کو کور کیا جاتا ہے جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں نیشنل اور انٹر نیشنل اسی طریقے سے سلیبریٹیز کے خبر بھی آتے ہیں اور خاص طور سے یو پی ایس سی جو یونین پبلک سروس کمیسن ہے اُس کا بارے میں بھی جانکاری دی جاتی ہے اور انڈین ایکسپریس کی بات کریں تو انڈین ایکسپریس بھی ایک ایسا نیوز ہے جس میں خبریں اچھی طریقے سے چھاپی جاتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح چیزیں ہیں اُس کو اپنی کوشش کریں اور اِس کا لینگویج بھی تھوڑا آسان ہوتا ہے اور اگر بلاگ کی بات کریں تو بلاگ جو ہے وہ ہی اچھا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی تھاٹ کو بھی اُس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اُس سے ہم اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں